हैल्लो तुस सनैरे दी हट्टिया बोल्ला दे अस इत्थां कलोनी दा न ओ असैं सुन्ना मतलब बनाना हा किश नवां डिजाइन बगैरा किश आए दा सैट बनाना पूरा ब्याह् दा नि हां नवां डिजाइन आए दा कोई अच्छा औगे अस कैली तोड़ी खुल्ली दी होंदी मतलब दुकान किन्ने बजे धोड़ी टाइम अच्छा अच्छा फ्ही अस हां हां कोई नवां डिजाइन आए दा होग ते फ्ही असें ओह् करना देना आर्डर अच्छा अच्छा फ्ही अस औगे औगे अस फ्ही दिक्खी आहो आहो नेईं नेईं अस आप्पे औगे दिक्खी आगे इय्यां सुनने दी गल्ल ऐ